दासिमाव जोङो बर' रावखौ मिदिया याव मिदिया बुङोबा जेरै मिदियायाव टिलिभिजन बा फ्रिन्थ साफायनाय दा बेयाव जोङो आबुङै बर' रावखौ बाहायनो हायाखै दा बिखौ जों नोजोर बोनानै जों इसे बर' रावखौ इमफ्रुब खालामनानै खामानि मावनांगोन बर'नि दिक्चनारिखौ सोदोब बिहुंखौ जाहाथे जों मोनफ्रोमबो वार्दाव आवनो माबानो हायो बर'रावखौ बाहायनो हायो बिखौ जोङो थोजासे खामानि मावनांगौ दंङ टेकन'लजि बा गुबुन फ्रावबो जों बर' रावखौ दासिमबो सोजोबनो हायाखै जोंहा थोजासे बर' रावाव एभेल एभेल बेबायदि वार्द जों दिनैसिमबो दिहुनजोबनो हायाखै दरखौ मा बुंगोन खोरखि खौ मा बुंगोन दा बेखौबो जोुोङो बुन गुबुन स्कलार फ्रा गुबुन गुबुन टाइमाव गाव गावनि बिबुंथिखौ आलदा आलदा होदों दा बेयाव जोङो एन'निमासलि जयै मोनसे बबेखौ सुध्द' बबेखौ लाथाव जों बेखौ बाहायनांगोन अब्लासो जोङो मिदियायाव प्रफारलि बाहायनो हागोन सोदोब बुनायाव जों जाहाथे गावजों गाव गोनो गोथो बबेखौ बुंबा मा जायो दा बे थासारिसिम जों जाहाथे फैनांङा बिखौ जोङो मोनसे टेबोल थक खालामनायनि गेजेरजों मोनसे सिदान थ' आव फैनांगोन बर' नि सात्य' स'बा फ्राबो बेनि सायाव मोजाङै खामानि मावनांगोन अब्लासो बर' रावा जोंनि बे मिदियायाव बाहायनायाव गोरलै जागोन